मूंखे रांदि कुॾण जामु ईंंदो आहे जीअं कबडी भितिभिताणी डब्बा गोल आइस पाइस नदी पार इहे सभु खेल मुंहिंजे ज़माने में हलंदा हुआ लेकिन अॼु कल्ह ॿार खेल क्रिकेट वधीक पसंदि कंदा आहिनि क्रिकेट बि सुठी शइ आहे क्रिकेट सां जामु फ़ाइदा आहिनि क्रिकेट में तव्हां आनंद वठी सघो था बेटिंग जो बॉलिंग जो फिल्डिंग जो हर हिकु शइ जो क्रिकेट सां माण्हू चुस्त रहंदो आहे क्रिकेट महाराष्ट्रा में हुनखे वधीक महत्व ॾियो ॾिनो वेंदो आहे गोरमेन्ट हर हिक शहर में स्टेडिअम ठाहिंदी आहे क्रिकेट जे लाइ जामु ख़र्चो कयो वेंदो आहे वॾा वॾा माण्हू क्रिकेट जे लाइ डोनेशन ॾींदा आहिनि ऐं क्रिकेट असांजे लाइ असांजे देश जी शान आहे असांजे देश में क्रिकेट खिलाड़ी केतिरा अवॉड केतिरा कप जीते चुका आहिनि वर्ड कप हुजे या नेश्नल कप हुजे हर का शहर में क्रिकेट खे जामु महत्व ॾिनो वेंदो आहे क्रिकेट कुॾण सां शरीरु हमेशा हिकदमि चुस्त पुस्त रहंदो आहे शरीर जे लाइ क्रिकेट जामु सुठी शइ आहे क्रिकेट में किताब लिखिया विया आहिनि जंहिंखे पढ़ण सां आनंद ईंदो आहे क्रिकेट दी बेस्ट खेल में क्रिकेट सभिनी खां सुठी शइ आहे थैंक्यू